हम रेडिओमे देखैत रहैत छी टीवीमे देखैत रहैत छी कि केना किसानके अनाज उपजतै केना बीज बोअल जेतय केना फसल उपजतै फसल केना बढ़तै केना बहुत बहुतसभ जेनाकि खेत बाड़ीसभमे हेतय